मिथिलाञ्चलमे आब सवारीके बढ़िऑं व्यवस्था छै एन एच भेलासँ एहिठाम बहुत तरहक सुविधा भऽ गेलै दूर दूर तक भऽ गेलै बस सेवा छै टेम्पू सेवा छै टैक्सी छै कार छै तकर बाद फिर हाल फिलहाल मे पाँच बरखसँ आब तऽ एयर सेवा सेहो शुरू भऽ गेलै तऽ आब कोनो तरहक कठिनाइ लोकके नहि छै